اتر پردیش میں کئی سے آرٹس کی نمائش گاہیں ہیں جیسے کہ دتا مہوتسو دو ہزار تیئس جس کو صرف گرام میں منایا گیا تھا جو آگرہ کے اندر ایک بہت مشہور سٹی ہے یہاں پہ لوگوں نے گاؤں میں پتھر پھینک پھینک کے یہ آرٹ بنائی تھی ایسے ہی اور بھی وہ ہیں جیسے کہ یونائیٹڈ انڈیا فیسٹیول جو کہ اٹھائیس اکتوبر کو گروگرام میں ہوگا اور نوئیڈا اور اتر پدیش میں بھی ہوگا اس کے علاوہ چوکی حویلی دا ارپن ود ایکپیرئینس بھی ہوگا جو بھی جو کہ بھی نوئیڈا میں ہی ہوگا جس کی تاریخ ہے چھبیس ستمبر سے تیس ستمبر ایسے ہی آرٹ کیفے جو کہ تیس ستمبر سے اٹھارہ اکتوبر تک منایا جائے گا وہ بھی نوئیڈا کے اندر ہی ایسی بہت سے ایوینٹس ہیں جو کہ اتر پردیش میں منائے جائیں گے جیسے کہ سرز کیلا میوزک فیسٹیول جو کہ کل منایا جائے گا یعنی ایک اکتوبر کو منایا جائے گا